साढ़ा जेह्ड़ा कटरा शैह्र ऐ ओह् काफी सारी चीजें कन्नै प्रसिद्ध ऐ जि'यां व्यंजन होई गे जेह्ड़े व्यंजन बिच दे काफी सारे जेह्ड़ी कटरा जेह्ड़ा दुकानां होंदियां ओह् काफी सारी दुकानां व्यंजन उत्थै काफी सारे व्यंजन बनाए जन्दे क्यूंकि उत्थै भारत दे लोक काफी सारे साढ़े कटरा बिच एह् सब फेमस चीजें गल्ला औंदे ते पैह्ले साढ़े फेमस चीज ऐ जलेबी होई ते दूजी साढ़ी ए गुलाब जामुन होइये और जेह्ड़ी मिठाइयां होंदियां

जेह्दे कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा कटरा ओह् काफी अच्छा काफी अच्छा प्रसिद्ध ऐ

काफी सारे जेह्ड़े रेस्टुडैन्ट न बड़े गै ज्यादा मश्हूर रैस्टोरैंट न जिन्दे बिच एह् सारियां चीजां बनदियां और जि'यां इक ते तुस रैस्टोरैन्ट लेई लैओ निर्वाणा जित्थै मोमोस ते काफी ज्यादा फेमस न और बाह्रे दे जेह्ड़े बच्चे इत्थै यूनिवर्सिटी बिच यूनिवर्सटी बिच जेह्ड़े पढ़ने औंदे ओह् काफी सारे बच्चे उस रैस्टोरैन्ट बिच औंदे और उत्थै काफी सारी क्वालिटी दे जेह्ड़े मोमोस न ओह् बिकदे ते उत्थै मोमोस दी क्वालिटी बड़ी गै ज्यादा बड़ी गै ज्यादा उत्थै काफी सारे बच्चे उस चीज गल्ला औंदे और इक साढ़ी इक अशोक अशोक रैस्टोरैन्ट ऐ जित्थै

और उत्थै जलेबियां बी होंदियां मिठाई बगैरा सब होंदी उत्थै कुल्चे बगैरा सब ओह् बी बड़ा फेमस इक रेस्टोरैंट ऐ जित्थै एह् चीज जित्थै एह् चीजां व्यंजन पाए जन्दे न जित्थै दे मतलब लोक बड़े बच्चे उत्थै ई खाने औंदे जिदे कन्नै एह् जेह्ड़े तिन चार रेस्टोरैंट न एह् काफी सारा प्रसिद्ध होए दे न ते कटरा दे कटरा दे इयां बी बड़ियां ज्यादा हट्टियां न पर जेह्कड़े एह् चार पंज रेस्टोरैंट न एह् इंदे व्यंजन कन्नै बड़े प्रसिद्ध होए दे न जेह्ड़े एह् व्यंजन जि'यां मोमोस होई गे चौमिन होई गे ते जलेबियां होइयां लड्डू होई गेऔर कुल्चे होई गे और समोसे होई गे एह् चीजां बड़ियां ज्यादा फेमस न साढ़े कटरा बिच जेह्दे कारण जेह्ड़े दूर जेह्ड़े लोक न जित्थै बच्चे जित्थै साढ़ी कटरा कटरा जेह्ड़ी यूनिवर्सिटी ऐ उत्थै जेह्ड़े बच्चे न ओह् काफी सारे रेस्टोरैंट बिच खाना पसंद करदे न अपनी फेवरेट डिशेज ते ओह् बड्डी बड्डी कैंटीन बिच जन्दे ते ढाबा बिच ते खासकर परांठा बड़ा फेमस होंदा ते इत्थूं दे ते परांठे बहुत काफी ज्यादा फेमस न उंदा रेस्टोरैंट दा नाम ऐ गपशप उत्थें दे परांठे ते काफी फेमस न जि'यां परांठे दे ओ राजमा होइये काफी सारे ऐसे व्यंजन जेह्ड़ी साढ़े शैह्र बिच काफी ज्यादा प्रसिद्ध न जेह्दे कन्नै अस बी केईं बारी जन्दे अस खाने ते काफी अच्छा लगदा कि साढ़े शैह्र दे बारे इन्ना अच्छा आखेआ जंदा ते जेह्ड़ा साढ़ा शैह्र ऐ ते एह् काफी सारे व्यंजन कन्नै दुका दुकाना पर दुकाना भरी दियां होंदियां जिदे कन्नै केईं चीजां ते काफी सारियां फेमस न साढ़े इत्थे दियां जेह्ड़े गुलाब जामुन ते ओह् काफी अच्छे लगदे खाने और जो मिठाइयां न ते ओ ते माता रानी दे चरणे विच भोग बी लांदे जेह्दे कन्नै इत्थां गै जंदा साढ़े कटरा दा ते ओह् काफी अच्छा लगदा कि इत्थें दा साढ़ा जेह्ड़ा समान ऐ ओ उत्थें जंदा और जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े फेमस व्यंजन न जेह्ड़े साढ़े ओह् काफी सारे रैस्टोरैंट बिच न रैस्टोरैंट बिच पाए जन्दे जित्थें दे काफी दूर दूर दे बच्चे ओह् चीज कल खाने औंदे जि'यां चौमिन होई गे ओह् बी काफी अच्छे तरीके कन्नै बनांदे ओह् रेस्टोरैंट आह्ले ते काफी अच्छे बच्चे उत्थै खाने औंदे और काफी अच्छी तारीफ होंदी उंदी रेस्टोरैंट दी और काफी सारी चीजां न जेह्ड़े व्यंजन न जेह्ड़े काफी सारे प्रसिद्ध न ते और तुस फिर तुस इ'यां इक लेई लैओ जि'यां तुस समोसे लेई लैओ ओह् बी बड़े सारे लोक समोसे खाना काफी सारे लोक पसंद करदे समोसे खाना ते ओ बी काफी ज्यादा रेस्टोरैंट मश्हूर ऐ इस चीज कन्नै ते काफी अस जेह्ड़े साढ़ियां एरिया कटरा ते काफी सारी चीजें कन्नै भरोए दा काफी सारे व्यंजन न काफी सारियां हट्टियां न उत्थै जेह्दे कन्नै असेंई अस अस अपनी मर्जी कन्नै खाने जाई सकदे हर इक चीज उत्थें असें थ्होई सकदी और इन दो तिन हट्टियां ते काफी ज्यादा मश्हूर न जेह्दे कन्नै अस उस्सै हट्टी बिच जन्दे और अस ओह् चीज आर्डर करगे ते ओह् असें तैलूं गै असें ओह् देऊड़दे ते काफी सारी चीजें कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा कटरा माता वैश्णो जेह्ड़ी एरिया काफी सारी चीजें कन्नै भरोए दा कैंटीनां होइयां ढाबास ते इन्ने घैंट घैंट न जित्थै ढाबास दी बिच परांठा बगैरा काफी सारी चीजां साढ़ियां इत्थै बनदियां न